जों दैआखौ बान्दो बान्दो होथेनानै थिखांनानै लाबोयो आरो दैआखौ थिखांनानै लाबोनानै जोङो माइ आबाद गायो गायनानै लायो मानोना जोंने बोसोरसेमानि जानो जानो नांगौखाय जोंनो माइ आबाद मावनो जोङो मावनानै लायो आरो माइ आबाद मावखांनानै आरो जोङो बेबायदिनो माइ गायनायनि सिगां जोङो फाथो फाथो मावो बायदिसिना आबाद मावनानै लाग्रोयो आमफ्राय जोङो माइ दै मोनोला जों माइ गायनानै दै दैज्लां बोथोराव जों माइ गायनानै लायो माइ गायखांब्ला जोङो आरोबाव जोङो बारि बारियाव बिदिनो खफि खफि गायो खफि गायनानै खफि आवबो दै नांगौ खफि आवबो दै जोङो सारो आरो आरो फाथो फाथो दाननानै आरबाव सबाइ सबाइ बिसर सबाइ सिबिं बेबायदिनो फोनानै लायो मेसेंआव आरो जोङो बेखौबो बे गोरान आबादखौबो जोङो मोनोब्ला मावनानै मोनोब्ला जोङो गोबां खामानियाव जोङो बाहायनो हायो फाननानै फैसाफोरजों जों बायनो हायो जोङो आरो मैगं थाइगं बायदि रोखोम मावनानै जोङो बेबायदिनो मैगं थाइगंजों मैगं थाइगंखौनो जों मावना लानानै जोङो बेबायदिनो संसार सोलिलाङो ओंख्रै ओंख्रै जायो आरो माखासे फानो बेबायदि जोंनि